मध्य प्रदेश जी मीडिया जिते विषय उहे चाहे राजनीतिक हुजनि चाहे सामाजिक हुजनि या

हाइलाइट करणु खपे मुंहिंजे हिसाब सां उन हिसाब सां मीडिया पंहिंजो कमु करण में सफ़ल न आहे कुझु टाइम खां ॾिठो थो वञे त मीडिया सिर्फ़ वर्तमान सरकार जा गुण ॻाए करे हुन खे चमकाइण लाइ काफ़ी समय पंहिंजो हुन में ख़राब करे रही आहे जॾहिं की मध्य प्रदेश में ॾाढियूं समस्याऊं आहिनि जीअं त ॿारनि जे पढ़ाई लिखाईअ जे मामले में मध्य प्रदेश हिनमहिल बि पिछड़ियलु आहे न उन नमूने जूं हिते सरकारी स्कूलनि में पढ़ाई थिए थी न ॿारनि खे जेतिरो हुश्यार करणु खपे उहो नथा थी सघनि ऐं स्वास्थ जे मामले में बि असांजे मध्य प्रदेश में काफ़ी पिछड़ियलु आहे ऐं मीडिया जो इहो कर्तव्य आहे त स्वास्थ ऐं एजूकेशन पढ़ाई लिखाई मामले में हुननि खे पंहिंजी पूरी ज़िमेदारी सां ॻाल्हि करिणो खपे जीअं सरकारि उन्हनि मुदनि ते सुठे नमूने कमु करे सघे ख़ासि कर की मीडिया जेके ॻाल्हियूं गलति थी रहियूं आहिनि हुननि खे प्रमुख रूप सां खणे ऐं जीअं मध्य प्रदेश जी जनता खे जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहो तकलीफ़ूं सरकार जे माध्यम सां दूरि थी सघनि